جب ہم ایل پی جی سلینڈر استعمال کرتے ہیں حفاظت سے استعمال کرتے ہیں پہلے تو ہم اپنے کچن کی رسوئی خانے کی کھڑکی کھول دیتے ہیں دوسری بات دوسری بات ہم پہلے ریگولیٹر آن کرتے ہیں نیچے سلینڈر کن سے پھر اس کے بعد باحفاظت ہم لائٹر سے چولہے کو آن کرتے ہیں ہوادار مقام پر گیس رکھ کر کھانا پکاتے ہیں پھر اس کھانا جب ہمیں مکمل پکا چکے اس کے بعد ریگولیٹر بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر تک کچن رسوئی خانے کی کھڑکی کھلی رکھتے ہیں جب پوری ہوا چل گئی بند کر لیتے ہیں ہمیں باحفاظت حفاظت سے ریگولیٹر کو آن آف دیکھ سنبھل کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ گیس ایک بہت خطرناک چیز ہے